मेर नांऽ ऐ दिलीप कुमार पाधा ऐ में कटरे दा बसनीक आं इक कटरे दा शैह्री आं में जेह्ड़ा सुआल पुच्छे दा एह्दे बारे च गल्ल पैह्ले शुरू करङ साढ़े डोगरा कल्चर दे बिच गुलाम मुहम्मद डनसाली होए जि'नें माता बैश्नो देवी दे बारे च जां कटरे दे बारै च पैह्ले गीत गाए हे उ'नें जिकर कीता हा पैह्ला दर्शन कोल कंडोली दूजा देवा माई तीजा दर्शन भैरो बली दा चौथा बैश्नो माई एह् जेह्ड़ी चीज उ'नें गाई ही एह् लोकें सुनी जरूर ऐ पर एह्दे बिच इस यात्रा दे बिच एह् चीजां जेह्ड़ियां परानियां जेह्ड़ियां भुल्ली गेइयां लोकें ई बिल्कुल गै जि'यां जम्मू दा स्टार्ट होंदा कोल कंडोली मंदर एह् साढ़ी यात्रा बैश्नो देवी यात्रा च इक पैह्ला स्थान दस्सेआ गेआ एह् यात्रा जेह्ड़ी जगह् जेह्ड़ी ऐसी ऐ जेह्ड़ी बड़ी घट्ट लोकें ई पता ऐ जां साढ़े लोकल लोक होङन उ'नें ई पता ऐ जां साढ़े जम्मू रौह्ने आह्ले बसनीक न जेह्ड़े जां कटरा बैश्नो देवी रौह्ने आह्ले जां ओह्दे आलै दुआलै जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक रौह्ने आह्ले उ'नेंई पता ऐ इस चीज दा बाकी बड़ी सारी जेह्ड़ी यात्रा कटरा औंदी ऐ ज्हारें दे स्हाबें करोड़े दे स्हाब कन्नै यात्रा आंदी ऐ जि'नेंई कोल कंदोली मंदर दे बारै च कोई पता निं ऐ कोई नालेज निं ऐ कुछ नि टूरीजम नै इस चीज गी बढ़ावा देना चाहिदा ता कि उत्थै बद्ध कोला बद्ध टूरिस्ट औन बद्ध कोला बद्ध यात्री औन और कोल कंडोली माता दा इतेहास जानन उत्थूं दे दर्शन करन उद्धर दे बारे च जाननिकी माता वैश्नो देवी नै उत्थै कोल कंडोली च केह् केह् लीला कीती ही केह् केह् अपनी लीला दी रचना कीती ही केह् उद्धर दा इतेहास ऐ केह् उद्धर दी क्हानी ऐ एह् इक जगह् जेह्ड़ी छप्पी गुज्झी दी जगह् ऐ जेह्ड़ी केह् इस लोकल लोकें दे बजाए होर कुसै लोकें ई पता नेंई ऐ इस्सै लाइन दे बिच इस्सै लाइन दे बिच अस चली जन्ने आं मतलब कि पेह्ले यात्रा चलदी ही कोल कंडोली कोल कंडोली दा गै शार्ट कट्ट् रस्ता आंदा हा उस रस्ते दे बिच इक जगह आंदी ही जेह्ड़ी बड़ी घट्ट लोकें ई पता ऐ कोल कंडोली भी लोकल लोकें ई पता ऐ इक जगह् आंदी ऐ उसी आखदे ओलिया दा मंदर ओलिया दा मंदर आंदा जेह्ड़ी अज्ज कोला सत्तर साल जां अस्सी साल पैह्ले जेह्ड़ी कोई यात्रा आंदी ही पैदल यात्रा आंदी ही पठानकोट दा चलदी ही वाया जम्मू चा होइयै वाया कोल कंडोली मंदर च होइयै ओलिये दे मंदर पुजदी ही जेह्ड़ियां यात्रा पैदल चलदी ही एह् ओलिये दे मंदर गी अपना इक विश्राम स्थान बनांदी ही ते इक प्राचीन कुआं ऐ बड़ा प्राचीन कुआं ऐ बड़े पराने इतहास ओह्दे च संजोए दे न उ'नेंई अस दिखचै बच्चें ई पता लगदा कि साढ़े जेह्ड़े पराने जेह्ड़े बजुर्ग हे जां पराने जेह्ड़े यात्री हे ओह् किस स्हाबै दी यात्रा करदे हे किस स्हाबै इत्थै आंदे हे ते केह् केह् इत्थै दिखदे हे ते केह् केह् बनांदे हे एह् जेह्ड़ा ओलिया दा मंदर ऐ जेह्दे बारे में जिकर करा न एह् मंदर इक ऐसा मंदर ऐ बड़े इतिहास ते बड़े पन्ने ऐसे अपने आप दे बिच समेटे दा ऐ लेकिन एह्दे बारे च पता कुसै ई निं ऐ टूरीजम बी एह्दे पर कोई इन्ना खास ध्यान निं देआ दी ऐ पिच्छै जेही टूरीजम नै कदम चुक्केआ हा कि इ'नें मंदरें ई इ'नें जगहें गी हैरीटेज दा दर्जा दित्ता गेआ हा उत्थै एह् लोक आए हे इस दौरान गै आए हे कोई बी आई पी आए हे जां उत्थै कोई इक दौरा होआ हा बस ओह्दे बाद उस गल्लै गी भी छप्पी गुज्जी गेई ओह् गल्ल भी उ'यां गै दबोई उस गल्लै दे बारे च कुसै ई कोई जिकर निं होआ तुस ओलिया दा मंदर कदें जाओ ओलिया दा मंदर जाइयै दर्शन करो ओह् बड़ी इतिहासिक जगह् ऐ और बड़ी दिक्खने आह्ली जगह् ऐ थुआढ़ा मन जेह्ड़ा इ'यां बाल बाल होई जाह्ग इ'यां खुश होई जाह्ग मन दिक्खियै उत्थै माता लक्ष्मी जी दी मंदिर ऐ उत्थूं दे इितहास बिच ओह् चीज दिक्खनी ऐ किन्नी प्राचीन मूर्ती उत्थै माता लक्ष्मीजी दी ऐ उत्थै कुआं जेहड़ा लोक रैस्ट करदे हे विश्राम करदे हे बसां करदे हे बूह्टे थल्लै बेहियै बड़ै दे बूह्टे लग्गे दे उं'दे बूह्टें थल्लै बेहियै कि'यां कि'यां राम करदे हे कि'यां कि'यां अपना घरै दा खाना आह्नदे हे उत्थै बेहियै खंदे हे आपूं चे सुख दुख फरोलदे हे ते उस मंदर दे दर्शन करदे हे प्ही में गल्ल मुड़ियै उस गल्लै पर औन्ना होन्नां कि जेह्ड़ा एह् मंदर दा इतिहास ऐ जेह्ड़ा एह् बिल्कुल छप्पी गुज्झी गेदा में चाह्न्नां के टूरीजम जेकर टूरीजम डिपार्टमैंट इस चीज चीज गी उजागर करन ते एह् यात्रा एह् जेह्का मंदर जेह्ड़ा फ्ही जेह्ड़ा उजाले दी तरफ होई जाह्ग लोई आह्ली तरफ होई जाह्ग जिसी अस डोगरी च लोऽ आखने ओह्दे पास्सै होई जाह्ग इत्थै यात्रा बधग लोक औङन एह् मंदर दा इतिहास एह्दे कन्नै होर चीज होर जुड़ी दी इत्थै एह् मंदर जेह्ड़ा ओलियां दा मंदर तां आखेआ जंदा इसी के प्राचीन काल जेल्लै यात्रा चलदी ही पैदल यात्रा चलदी ही इक अमृतसर दे इक सेठ हे उंदा नांऽ हा ओलिया सेठ ओह् जेल्लै अपने कन्नै की के ओह् पैसे आह्ले आदमी होंदे हे अपने कन्नै गरीब गुरबे लोकें गी यात्रा पर आह्नदे हे ते ओह् जेल्लै उत्थुआं चलदे हे इत्थै आइयै लोकें गी खाने खूने दा इंतजाम कीते दा होंदा हा इत्थै लोक बसां करदे हे ओलियै दे मंदर दे दर्शन करदे हे इत्थै भगती रचना दे गीत गाए जंदे हे ते इत्थै मंदर च बौंह्दे हे खंदे हे उनें गा आना उंदी तरफ दा गै इक मंदर दा सारा जेह्ड़ा निर्माण होए दा इस मंदर दी देखरेख कीती जंदी ही इस जगह् जो खर्चा होंदा हा ओह् ओलिया सेठ दी तरफा होंदा हा इस गल्ला इस मंदर गी ओलिया सेठ दा मंदर मतलब ओलिया दा मंदर आखदे न महा लक्ष्मी दा इत्थे वास ऐ महा लक्ष्मी दा मंदर ऐ और बहुत ई सुंदर और बहुत ही अच्छा और इस भव्य मंदर ऐ दिक्खने आह्ल मंदर ऐ एह्दे अग्गै पिच्छै खुशहालियां रौनक हरियाली गै हरियाली बूह्टे कुएं नदी बगा दी कन्नै झरनें बगा दे कन्नै दिक्खने आह्ली चीज ऐ ते एह् जगह् बड़ी छप्पी गज्झी ऐ इतेहास कशा इस चीज नै बाह्र औना पर औंदी ए तां गै अगर साढ़ी सरकार साढ़ा टूरिज्म डिपार्टमैंट इसी चीज गी बाह्र आह्नै प्ही अस इस्सै रस्ते चा इस्सै रस्ते चा गै अगड़े चली पौन्ने आं इस रस्ते चा गै चलदे जाह्चै अस हून ओह् रोड़ बड़ा अच्छा बनी गेदा पैह्ले पैदल ट्रैक होंदा हा हून इक वाया गड्डी दा रोड़ बनी गेदा मोटर साइकल बगैरा इत्थै जंदे फिर इक जगह् औंदा अग्गै जाइयै देवा माई मंदर

एह्दा इतेहास जेह्ड़ा ऐ सुनने आह्ला दिखने आह्ला ऐ और मगर एह्दे दर्शन करने आह्ले एह्दे च माता देवा रानी दा आप प्रकट मूर्ती ऐ उस मूर्ती दे दर्शन करने कन्नै मनोकामना पूर्ण होंदी उस मंदर च जाइयै थुआढ़ी हर जेह्ड़ी ऐ सुख सुबिधा माता पूरी करदी सुख सम्पति दिंदी इस लेई माता दे मंदर दर्शन करो ते बड़ा अच्छा फील होंदा बड़ा अच्छा लगदा एह् जगह् बी जेह्ड़ी ऐ एह् बिल्कुल मतलब जेह्ड़ी ऐ इतेहास दे बिच ते ऐ कुछ लोकें ई पता ऐ पर फ्ही बी उ'ऐ जेह्ड़े यात्री बाह्र दा आंदे उ'नें एह्दे बारे च कोई नालेज बड़ा घट्ट् जि'नें कोई पराने बजुर्गें कुतै सनाए दा होग ते ओह् लोक कटरै आए दे इत्थै जरूर आंदे

एह् जगह् द बी नांऽ होना चाहिदा इस जगह् दी बी बाह्र आना जाना चाहिदा एह् जगह् बी बड़ी अच्छी ऐ एह्दे बाद साढ़े इस सरौिडिंग एरिये बिच होर बड़ी जगहा न जि'यां बाबा धनसर ऐ शिवजी महाराज दी गुफा ऐ उत्थै उत्थै इक बाबा धनसर जि'नेंई आखेआ जंदा इक जात ऐ उस जाती दे कुलदेवता न एह् उधर दी बी बड़ी इतेहास ऐ बड़ी सुनने आह्लियां गल्लां न एह्दे बारे जंदे बड़े जि'नेंई ओह्दा पता ऐ बस बड़ी अच्छी जगह् ऐ दिक्खने आह्ली ऐ एह्दे कन्नै कन्नै बाबा जित्तो जी मंदर ऐ एह्दे गन्नै कन्नै बाबा सिहाड़ देवता ऐ बाबा भैड़ देवता ऐ एह चीजां जेह्ड़ियां दिक्खने आह्लियां चीजां इतेहास च ब़ा अपना नांऽ रखदियां बड़ा अपना ओह् रखदियां इसी केह् आखदे बड़ा अच्छा दर्जा मिलना चाहिदा ताकि लोक दूरै दूरै दे लोक आइयै इस जगह् दे दर्शन करन